हेलो हेलो जी पारुल पारुल वेजिटेबल से बोल रहें हैं हाँ जी मैं मैं कल से गणेश बात कर रहा था हाँ मैंने आप क्या काफ़ी सुना है कि आप क्या वेजिटेबल्स फ्रेश वेजिटेबल मिलती हैं अच्छी ताज़ी तो आप क्या क्या क्या वेजिटेबल में अभी ताज़ा क्या क्या सब्ज़ियाँ हैं अच्छा अच्छा आपके यहाँ हरी सब्ज़ियाँ हैं मेथी या पालक है ओके ओके तो कैसे दी मेथी कैसे दी भैया आपने अच्छा और पालक भैया अच्छा और पालक के साथ सोया मिलेगा ना भैया अरे अरे अरे अरे ठीक है भैया और मिर्ची कैसे दी भैया बीस रुपये पाव मिर्ची अरे भैया आप तो काफ़ी महंगा बता रहे हो यार भैया मिर्ची तो दस रुपये पाव है वैसे तो वैसे मिर्ची ताज़ी तो है ना भैया अच्छा ऐसा करिएगा गोभी भी आपने बताइए गोभी आलू भी बताए है ना हां गोभी का भाव बता दीजिए मुझे और आलू का

आलू आलू दस रुपये किलो हैं तो भैया आप ऐसा करिए लेकिन आपके आपके यहाँ से क्या डिलीवरी हो जाएगी डिलीवरी के क्या ऑप्शन है

हाँ हाँ जी जी ओके ओके ओके चार्जेज दोनों के सेम हैं या अलग अलग हैं कितना कितना कितना कितना फ़र्क़ हैं फिर भी उस में और और इसका शेयरिंग वाला चालीस रुपये तो ऐसा करिएगा आप शेयरिंग वाला कर दीजिएगा है ना और मैं हाँ मैं मैं आपको सब्ज़ी बता देता हूँ मुझे एक किलो गोभी कर दीजिएगा एक किलो आलू कर दीजिएगा और एक मेथी की गड्डी है ना और साथ में पाव भर मिर्ची और एक धनिया की गड्डी भी रख दीजिएगा भैया ताज़ी वाली धनिया की गड्डी रखिएगा भैया है ना हाँ हाँ भैया कितने टाइम तक पहुँच जाएगा फिर ये ठीक है भैया मैं एड्रेस बता रहा हूँ अपना बोर्ड ऑफिस विद्याश्री होटल है ना जस्ट उसके सामने है चार बटे दो मेरा घर नंबर हैं भैया है ना हाँ हाँ तो भैया आप टाइम से पहुँचा दीजिएगा है ना भैया मैं इंतेज़ार करूँगा जी भैया और मैं पेमेंट आप लोग आ जाएंगे ना उस समय कर दूँगा चलेगा ना भैया नहीं कैश करूँगा मैं भैया जी भैया